الیکشن کے دوران ہم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے پہلی مشکل ہے پہلی مشکلات پہلی پریشانی تو یہ کہ ہمیں کسی پارٹی میں کام کرنا پڑتا ہے پھر ان سے بہت منت سماجت کر کے ٹکٹ مانگا جاتا ہے پھر وہ ٹکٹ دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں گھر گھر جا کر بتایں اور گاڑی پہ پرچار کے لیے دینا پڑتا ہے اس میں تیل کا بھی خرچ آتا ہے بہت سارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں جن میں سے اور جن کا جو لوگوں کو کھانے پینے کا خیال رکھنا پڑتا ہے ناشتے کا کھانے کا اور کوئی بیمار پڑ جائے تو ان کے علاج کا بھی اور بہت سارے مشکلات آتے ہیں